गिरफ्तार आम आओरके रेट कोना छै धन्यवाद बम्बइ बिज्जु आओर नहि सुकुल लैके छै दुइ तीन क्विन्टल दुइ तीन क्विन्टल लैके छै से कोना होइ छै अपना गाछके लोक कार्बेट नहि दऽ कऽ राखै हइ तैओ लगा दै छिए कहै छिए पाकल गाछमे कीड़ा पड़ि गेलै नहि हँ लैके रहै तेँ से ने पुछै छिए

दुइ तीन दुइ तीन क्विन्टल हमरा लैके छै गछपक्कुए लऽ लेब नहि नहि हँ दुइ तीन क्विन्टल भऽ जेतै भऽ जेतै

दुइ तीन क्विन्टल लऽ लेबै भऽ जेतै वएह ने कै टका किलो किलो से बाजू हँ हँ किलो कइसे दै छिए ओनाहिए फोन करू